नई रेसिपी सिखण जे लाइ मां निशा मधुलिका डॉट कॉम वारो शो ॾिसंदी आहियां यूट्यूब ते हुननि जो शो फेसबुक ते बि ईंदो आहे हुन में बि मां नोट कंदी रहंदी आहियां उन्हनि जो शो मूंखे इलाही ज़्यादा वणंदो आहे छोकी हुननि जे शो में हर तरीक़े जी रेसिपी ॿुधाईंदा आहिनि सिंधी पंजाबी बंगाली मराठी हर तरीक़े जो टेस्ट हूंदो आहे अलॻि अलॻि तरीक़े जा टेस्ट करण जे लाइ ऐं पंहिंजे टेस्ट खे बि चेंज करण लाइ उहो शो सुठो आहे हुन में मां सिंधी शो में सिंधी कड़ी दालि पकवान माजून वाजून जा सभिनीनि जी रेसिपी ॾिठियूं मां पंहिंजी रेसिपी खे थोरो चेंज करे हुननि जहिड़ो ठाहे ॾिठो मूंखे हुननि जो सवादु ॾाढो सुठो लॻो छड़ो सिंधी न पंजाबी बंगाली कई तरीक़े जी मिठायूं बि मां हुननि जे शो खां सिखियूं जेकी मूंखे त वणियूं मुंहिंजी फैमिली में बि सभिनीनि खे सुठियूं लॻियूं सभिनी चवंदा आहिनि इहे की किथां सिखी अथई निशा मधूलिका डॉट कॉम वारे शो में इहे सॼे रेसिपी सिखी करे मां कई अहिड़ी रेसिपी बि सिखियूं आहिनि जीअं अचार लॾूं वडू जंहिंखे पाण काफ़ी ॾींहनि तक रखी सघंदा आहियूं ऐं हुन जे बाद असां हिन खे काफ़ी ॾींहनि तक खाई सघंदा आहियूं